हम सभ चीज बहुत सुंदर बना लैत छी भात बना लेलहुँ दालि बना लेलहुँ सब्जी बना लेलहुँ जखने रोटीके टाइम आएल तऽ हमरा देहके रोआँ ठाढ़ भऽ गेल जे रोटी फेर बनाबऽ पड़त कए ला हमरा बड़का आश्रम छै तऽ हम सभ दू किलो आँटाके रोटी बनाबऽ पड़ैत छै कनिक मनिक तऽ अपन बना लेलहुँ बेसी आँटाके भेल तऽ अथि भेल रोटी बड़ा आब केना बनतै नहि बनतै तऽ ई सभ ई बनाबऽमे हमरा बहुत कठिन लगैया तैयो घर आश्रमकेमे छी तऽ बनैबे नहि तऽ केना होयतै बच्चा सभ छोट छै अपने छथिन साउस छथिन ससुर छथिन सभ तऽ बनाबहे पड़ैया करबे पड़ैया तऽ कऽ लेलहुँ आओर चिकन बनबऽमे ई जे कहैत छै मुर्गाके मीट से बनाबैमे ई बनाबऽमे हमरा बहुत अथि होइया ई दूगो काज हमरा नहि करऽके इच्छा करैया दिलसँ हम नहि बना पबैत छी नहि कऽ पबैत छी लेकिन घर आश्रममे तऽ बनाबहे पड़ैया ई दुनू हम कऽ लैत छी लेकिन मन से नहि एम्हर भात बनेलहुँ रोटी बनेलहुँ सब्जी कयलहुँ सभ किछु बना लैत छी माछो बना लैत छी मुर्गो बना लैत छी खस्सीके मीट होइत छै सेहो बना लैत छी एगो मुर्गाके मीट बनाबऽमे हमरा बहुत कठिन लगैया किआ लऽ ओहिमे गंधो होइत छै जखनि ओ आएल तखने भभकऽ लागल तैयौ हम हम सभ अलग बर्तन रखैत छी तैयौ जहाँ ओ खुलैत छै तखने तहु ताहि से भभकऽ लागल ओहि लऽकऽ हम ओ नै बना पबैत छी आ रोटी दूगो चीज बनाबऽमे हमरा बहुत कठिन लगैया नहि तऽ एम्हर हम सभ किछु कऽ लैत छी एहिमे टाइम नहि लागल चुल्हा पर रहल तऽ चूल्हो पर आ गैस पर रहल तऽ गैसो पर सभ किछु कऽके हम अथि कऽ लैत छी हटा लैत छी लेकिन ओ दुनू काज करऽमे हमरा एकदम दिलसँ नहि कयलहुँ अपन जबरदस्ती की करू तऽ कऽ लेलहुँ लेकिन अथि नहि कयल पार लगैया